توہمات وو روایتی عقائد ہیں جن میں اکثر کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہوتی لیکن لوگوں کی زندگیوں میں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے ہر علاقے کے اپنے مخصوص توہمات ہوتے ہیں اور میں آپ کو کچھ عام توہمات کے بارے میں بتاتا ہوں جو مختلف علاقوں میں رائج ہیں کالی بلّی کا راستہ کاٹنا کئی ثقافتوں میں مانا جاتا ہے کہ اگر کالی بلّی آپ کا راستہ کاٹ جائے تو یہ بدقسمتی کی علامت ہوتی ہے لوگ اکثر اس موقع پر رک جاتے ہیں اور کچھ وقت کے بعد ہی اپنا سفر دوبارہ شروع کرتے ہیں چھینک کا آنا اگر کسی بات کے دوران چھینک آ جائے تو کہا جاتا ہے کہ وہ بات غلط ثابت ہوگی یا کوئی بدقسمتی ہو سکتی ہے بعض جگہوں پر لوگ اس چھینک کو روکنے کے لیے رک جاتے ہیں یا دعا پڑھتے ہیں شبھ وقت میں سفر شروع کرنا کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ کسی مخصوص دن یا وقت پر سفر شروع کرنے سے کامیابی اور حفاظت ملتی ہے ایسے موقعوں پر سفر کو ملتوی کرنا یا کسی مبارک دن کا انتظار کرنا عام ہے نظربند جوتے یا چپل کا الٹا ہو جانا اگر جوتا یا چپل الٹی ہو جائے تو اسے بدقسمتی سمجھا جاتا ہے لوگ فوراً اسے سیدھا کرتے ہیں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو گھر سے نکلتے وقت بلاؤز کی آستین کا جھگڑا اگر گھر سے نکلتے وقت کسی کی آستین یا لباس کا کوئی حصہ کسی چیز میں پھنس جائے تو اسے اس دن بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور وہ شخص سفر کو روکنے پر مجبور ہو جاتا ہے سفر کے دوران کسی کو بلانا یا پلٹ کر دیکھنا اگر کسی نے سفر شروع کیا ہو اور کوئی اسے پیچھے سے بلائے یا وہ شخص پیچھے مڑ کر دیکھ لے تو اسے بدشگونی سمجھا جاتا ہے اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو شبھ اور اشبھ نمبرس کچھ لوگ مخصوص نمبروں کو بدقسمت سمجھتے ہیں جیسے تیرہ نمبر کو اس کے برعکس کچھ نمبروں کو خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے جیسے سات نمبر چاند کی گردش چاند کی مختلف گردشوں کو بھی خوش قسمتی یا بدقسمتی کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے مطلب چاند کی چودھویں رات کو کچھ لوگ شبھ مانتے ہیں جبکہ چاند گرہن کو اشبھ سمجھا جاتا ہے حاملہ عورتوں کے حوالے سے توہمات حاملہ عورتوں کے بارے میں بھی کئی توہمات پائے جاتے ہیں جیسے کہ انہیں چاند گرہن کے دوران باہر نکلنے سے روکا جاتا ہے کیونکہ یہ بدشگونی کی علامت سمجھا جاتا ہے توہمات عام طور پر ثقافتی اور علاقائی بنیادوں پر پھیلتی ہیں اور لوگ ان پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ یہ روایات کے حصے کو طور پر نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں